اتر پردیش کی حکومت کو بچوں کی تعلیمی لیاقت کو بہتر کرنے کے لیے کام کرنا چاہیے تعلیم جتنی بہتر ہوگی بچوں کا آنے والا کل اتنا ہی بہتر ہوگا اتر پردیش کی حکومت کو صلاحیت کے ساتھ ان کی تعلیم کو بہتر کرے اور بڑھیا کرنے میں ان کی تعلیم میں اور زیادہ چیزیں ڈالنی چاہیے مجھے لگتا ہے اتر پردیش کی حکومت اپنے ایجوکیشنل انفراسٹکچر میں بہت زیادہ کمی لا رہی ہے جس کی وجہ سے بچوں کی تعلیم میں اور زیادہ گراوٹ آرہی ہے بچوں کی تعلیم کو اور بہتر بنانے کے لیے ان کو اور زیادہ وکیشنل ٹریننگ دینی چاہیے ان کے تھیوریٹیکل چیپٹرس کو اور زیادہ بہتر بنانا چاہیے ان کے جتنے بھی نظم ہے یا جتنی بھی چیزیں ان کی کتابوں میں رکھی گئی ہے ان پہ غور کرنا چاہیے ان بچوں کو ان کتابوں سے جوڑ کر رکھنے کے لیے اس تعلیم کو ان بچوں میں ڈالنے کے لیے حکومت کو کئی سارے قانون بنانے چاہیے